नमस्ते भैया मेरा नाम कृष्णा हे भैया आप किसी दूसरे रास्ते से ले लीजिए मुझे देर हो रही है ये रास्ता सड़क निर्मान में कार्य कर रहा हे तो ये बंद हे आप किसी दूसरे रास्ते से ले चलिए क्या आप ले जा सकते हे भैया दूसरे रास्ते से जी भैया मुझे बहुत लेट हो रहा हे मेरा पेपर है आज कितना टाइम लगेगा और जाने में आप पिक वो गाड़ी हटवाइए ना सामने से जी भैया ठीक है भैया आप जल्दी ले के चलिए ना मुझे वरना आज मेरा पेपर छूट जाएगा मेरा आज पेपर है मुझे देरी हो रही कॉलेज जाने में आप कोई दूसरा रास्ता ले लीजिए ये गली में से ले लीजिए एक गली से ये रास्ता जा रा है शायद यहाँ से देख लीजिए जी जी भैया ये दूसरी वाली गली है एक और है ना भैया आप इस में से देख लीजिए इधर से निकल जाएगा ओटो उस में से नहीं जा पा रहा है तो जी ठीक है भैया धन्यवाद